हम मूर्तियों का मूर्तियों की स्थापना पंडाल में करते हैं पूजा भी करते हैं और अर्चना भी करते हैं सब परिवार के साथ मूर्तिया बैठाया जाता है धूमधाम से सब लोग बहुत अच्छे से मूर्तियाँ बैठाते हैं मूर्तियाँ मूर्ति बैठाने के बाद आरती भी होती है पूजा भी होती है और अर्चना भी होती है सब लोग बहुत ख़ुश रहते हैं क्योंकि पंडाल में मूर्तियाँ स्थापित होती है मूर्तियाँ स्थापित होती है पूजा करके सब लोग बहुत ख़ुश रहते हैं